सानसेनो बेखेवनानै होनायाथ' आं ओरैबादि फुङाव सिखारनानै हाथाय मानजिनानै दसे जिरायनानै आमफ्राय बिहमाजोफ्रा साहा फुदुंना होयो बावहाय आं लोङो साहाखो लोंनानै बिनिफ्राय खामानि दामानियानो बन गैयाब्ला बनखौथ' सिननांगौ जायो आरो औवा दालाय बायदिसिना दंफां गोथै माबा गोथै बनफोर बुथुम बुथाम खालामनानै होफैनांगौ जायो दा मावनांगौआ आंनि मावनांगौआ बेफोरबायदिनो मावै मावैनो जायाब्ला उफाय गैया दा ओरैनो थास्लायस्लाय ओमफ्राय फिसौफोरखौबो लेखा फरा मोनसे ओरैनो मोनसे डिउटि थानांगौ गोनां जायो बिमा बिफाखौ बुंनांगौ लेखा फोरों गथ'फोरखौ होननानै मानो मानो गित होबाय थादों होननानै थातथा थानांगौ गोनां जायो दा बिनिफ्राय आं मा खालामनो आहाथ' सानसे मावब्लाबो रेस्ट गैया मावाबा माने मावागौमानि जाया दा ओजोंहाय आबाद खालामनांगौ नागिरनांगौ आरो बबावबा मोसौ मोसा नायहैनांगौ आरो बोरमा दं बोरमाफोरखौबो दोस्लायनानै हायानिंथां दाथ' आरो सानदुं गोसा सानदुङाव दोननो हाया बोरमाखौबो बिसिना सानसुजो एकथा दुइथा जाबाय बार'था जाब्लानो जोङो सायायाव बुथुमनानै दोनहैनांगोन बोरमाखौ बिनिफ्राय आरो मोना मोना बेलासियाव एसे आरो बेलेगाव खस्लायनो गोनां जायो आमफ्राय मोनाब्लाथाय नायदो खाफैदोलाय बिफोरबायदि जायो बिदिनो जोङो सामफ्रामबो बे डिउटियानो डिउटिसै थारमानि जोङो मोनायाव ओंखामा जाबाय लोंबाय उनदुबाय उनदुना आरो सोरांब्लानो जों सिखार नांगौ सिखारबाय सिखारनानै जों हाथाय साथाय मानजिनानै जोङो साहा लोंनाय जायो साहा लोंनानै ओमफ्राय जों मा जायो गथ' गथाइफोरखौबो लेखा नों फरायाखै बेखौ बिमा बिफाखौ जोङो डिउटि होनांगौ गोनां जायो बिनिफ्राय जोङो आं बिदिनो बन लाइ बुथुमनानै होफैनांगौ फारिया बेनोसै आंनि खामानिया मा होनबावनो